ہلو وہ بات کیے تھے وہ آم کے بارے میں آپ خریدنے کے بارے میں کیا ہوا آم کا آم ہو گیا بڑا سائز میں بڑا ہو گیا بیچنے کے لائق اچھا یہ کب تک ٹوٹنے کا ہے اچھا مطلب کتنا مطلب اراؤنڈ میں کتنا ہو جائے گا ٹوٹل کتنا مطلب کے جی کے حساب سے یا کونٹل کے حساب سے کتنا ہو سکتا ہے مطلب ایوریج ہوگا دس دس دس کنٹل بیس کنٹل کا ایک ایوریجنگ ہوگا اچھا اوہ مطلب سب کوالٹی کا مطلب سب چیز ہے وہاں پہ ہے نا ہوں اچھا ٹھیک ہے اور اس میں یہ جو ہے کیا کہتے ہیں ابھی مارکیٹ کے حساب سے ریٹ ووٹ لگے گا

ٹھیک ہے ملب کہ جب لیا جائے گا اسی ٹائم کا ریٹ ووٹ کا معاملہ چلے گا کتنا بنتا ہے نہیں بنتا ہے ہاں یہ بات صحیح ہے دیکھتے ہیں مطلب کیسے کیسے ریٹ ہے اور معلوم تو ہو ہی جائے گا مارکیٹ کا کیا ریٹ ہے منڈی کا کیا ریٹ ہے اور بھی لوگ ہیں سب لوگ جو ہے مطلب اور بھی کچھ لوگ جانا چاہے گا تو بھیج دیں گے ٹھیک ہی ہے بات کرتے ہیں دیکھتے ہیں جو ریڈی ہوگا تو آتے ہیں لے کر کے